हमारे एरिया में जो सोनभद्र ज़िले में है वो सरकार बहुत ही सुविधा दे रही है वो हर साल एक कैंप लगवाती है और यहाँ का जो संजीवनी चिकित्सालय है जो एन टी पी सी हॉस्पिटल है वो हर महीने टी बी जैसे भयानक महामारी बीमारी रोगी के लिए एक कैंप लगाती हैं जहाँ पर लोग रोज़ जाते हैं और नि शुल्क दवा करवाते हैं हाँ क्योंकि ये बहुत जो टी बी जैसे रोग है जो टी बी क्षय रोग जैसे बहुत ही बड़ी बीमारी है और उसको ठीक करने के लिए ये जगह जगह कैंप लगाते हैं और मंथली और यहाँ एकदम नि शुल्क दवा एकदम नि शुल्क दवा वहाँ पर हर चीज़ मिलता है हर चीज़ नि शुल्क चेकअप आपको पूरा शुरू से लेकर अंतिम तक अच्छे से बीमारी का ट्रीटमेंट किया जाता है जब तक सही नहीं किया जा जाए तब तक रोगी को वहीं रखा जाता है और पूरी तरह उसको देखा जाता है इसलिए इस तरीके के कार्यक्रम जो है वो हाँ संजीवनी चिकित्सालय में सरकार करवाती है और सरकार भी जगह जगह पर आँख के लिए कैंप लगवाती है और वहाँ कैंप में जाकर रतौंधी जैसे रोग जो है वहाँ पर दूर करते हैं और आँखों का भी इलाज होता है और वहाँ पर नि शुल्क खाने के लिए सबको रहता है और वहाँ पर दवाई भी नि शुल्क मिलती है ऐसे ऐसे कार्यक्रम चिकित्सा के रूप में कैंप के रूप में सरकार आयोजित करती है जिसका लाभ हम लोग को मिलता है